आतां जोत जाली जोत जाले म्हणटकूत नांगरपाक जा हें जाय पडटा नांगर जाय पडटा नांगर जालें म्हणटकूत मागीर तें हें करता आसतना कातरता आसतना इळो जाय पडटा कातरपाक इळो जाय परतें खोरें जाय पडटा माती उबारपाक उडोवपाक कायल जाय पडटा माती व्हरपाक उडोवपाक बांद घालपाक बांद घालता आसतना माती उडयता आसतना कायल जाय पडटा कायल भरपाक परतें खरें जाय पडटा माती उडोवपाक पिकास जाय पडटा खणपाक आणी आतां कितें जालें ट्रॅक्टर जाल्लें आसा तें ट्रॅक्टर जाल्ले कारणान रोयता आसतना तर आमी रोयता आसतना ट्रॅक्टराचेर रोयता म्हणटकूत आतां मनशांची चडशी गरज ना चडशें आतां मिशनीचेर काम जाता

तशें आसता तेका लागून आतां मिसनीचो वापर चड जाता मण्शाचो वापर कमी जाता तसोत बांद घालता आसतना आतां कितें आसा हेचेर शेवळ्याचेर माती घालता थोडे खोऱ्याचेर घालता शेवळ्याचेर माती घालता आसतना तितलो त्रास जायना सो तो खोऱ्याचेर माती घालता आसतना त्रास जाता किद्याक मुणीस जाय पडटा चड मुणीस जाय पडटा खोरें घालपाक माती घालपाक उडपाक पुवान उडोवपाक सगळें बांद घालपाक हेका लागून जाय पडटाव